ایسا نہیں ہے ہندوستان میں اردو بولنے والا طبقہ اپنے علاج کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے بلکہ یہ طبقہ بھی وہی طریقہ اپنے علاج کے لیے اختیار کرتا ہے جو غیر اردو بولنے والا طبقہ اپنے علاج کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے مثلاً ہومیو پیتھی یونانی میڈیسین اور ایلو پیتھ یعنی انگریزی دوائیاں ہاں اتنا ضرور ہے چوں کہ ہندوستان میں اردو بولنے والا طبقہ زیادہ تر مسلمانوں کا ہے اور یونانی دوائیاں صحت کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں جلدی اثر کرتی ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا اگر کوئی غلط طریقے سے بھی استعمال کر لیتا ہے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا بمقابلہ انگریزی دوائیوں کے کہ فوراً اس کا سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو جاتا ہے دوسری بیماریاں شروع ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اردو بولنے والا طبقہ یونانی دوائیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں بمقابلہ دوسری دوائیوں کے